जयपुर ज़िले में उगाई जाने वाली मुख्य फ़सल में बाजरा है मूंग मोठ और तिल है इन फ़सलों को व्यंजनों में सभी प्रकार से उपयोग किया जाता है जैसे चावल का बाजरे का आटा तैयार किया जाता है बाजरे की राबड़ी बनाई जाती है और इसमें तिल का सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है जैसे सक्रांति के समय तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और मूंग मोठ मूंग में की दाल बनाई जाती है और इसको न उसमें नाश्ते के समय खाया जाता है इन सभी फ़सलों में से जो सबसे अधिक फ़सलों में मांग है वह बाजरे की है जयपुर ज़िले में सबसे अधिक बाजरा होता है और बाजरे की सबसे ज़्यादा मांग होती है अनाज बोने होने से लेकर बाज़ार में बेचने तक की जो प्रक्रिया है वह मैं आपको बाजरे की बचा बताती हूँ बाजरा की फ़सल जो है वह जुलाई के जुलाई के समय में बोई जाती है यह सबसे ज़्यादा पकने वाली फ़सल होती है यह दस जुलाई तक लोग इसको फ़सल को बो देते हैं और ये इसकी जो दीर्घ अवधि होती है वह अस्सी से नब्बे दिनों में पकने वाली होती है इसके लिए बाजरे की अच्छी किस्म के बीज लाए जाते हैं उन्हे बोया जाता है और अगर वो फ़सल खराब होती है तो उसकी रोकथाम के लिए रसायनों का छिड़काव किया जाता है पानी भी इसके अंदर कम लगता है और बेचने के लिए इसमें बज़ार में पहले से ही जो किसान लोग हैं वह पहले से ही वहाँ पे लोगों से ना रखते हैं मांग करके रखते हैं वहाँ पे बात करके रखते हैं और उन लोगों को फ़सल पकने के बाद उन बाजरे को बेच देते हैं